ہلو گڈ مارننگ سر جی سر ہم آپ کی دکان سے راشن آڈر کیا کرتے ہیں سر اور اور سامان بھی لیتے تھے سر جی اب جو ہماری جو پرانی لوکیشن تھی جی سر ہم نے بدل دی اپنا مکان جو تھا ہاؤس جو ہم نے بدل دیا سب تبدیل کر دیا چینج کر دیا جی چینج تھا وہ جی سب چینج کر دیا ہم نے تو اب ہم نے جو نئی لوکیشن ہم نے قائم کی ہے سر جی سر ہم اپنی جو نیو نیو لوکیشن ہے اس پر گئے ہیں تو وہی سر اب آپ بتا دیجیے کہ جو ہم پہلے لیتے تھے راشن اسی طرح اب بھی لیں گے یا آپ آپ بتا دیجیے کس طرح لیا جاتا ہے کہیں آپ کا کوئی دکان ہے کوئی ہاؤس وغیرہ ہے اسٹور ہے کوئی

جی ہم ہم ہاپوڑ رہتے ہیں سر تو آپ یہاں ہاپوڑ میں آپ کے آس پاس کوئی اسٹور یا کوئی آپ کا آپ کی دکان ہے جس سے ہم راشن خرید سکیں آپ کے اس سے جی جی سر اچھا تو سر وہاں اچھا اچھا سر تو کس طرح لیا جائے گا سر جس طرح آپ سے ہم لوکیشن ڈالتے ہی اس طرح لیں گے یا کسی اور طریقہ اپنانا پڑے گا اچھا اچھا سر جی تو سر جو سامان آڈر کریں گے سب مل جائے گا سر یا کچھ مطلب کمی وہ وہ ہوگی جی جو اچھا سر جو شاپ کا سامان رہتا ہے سب ملے گا سر اچھا اچھا ہاں سر یہی معلوم کر معلومات کرنی تھی کیونکہ جو ہمارا پہلی لوکیشن تھی نا پرانی وہ ہم نے تبدیل کر دی سر اب تو اس لیے جی جی شکریہ تھینک یو ضرور میں آپ کی اسٹور پہ آؤں گا کل جی جی سر ٹھیک اوکے سر گڈ مارننگ